जी आप रानी दुर्गावती म्यूज़ियम से बात कर रहे हो जी में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर बात कर रही हूँ जी मुझे सो बच्चों के लिए विज़िट करवाने के लिए म्यूज़ियम में एक गाइड चाहिए जी हमें बुकिंग करवानी है जी सौ बच्चे रहेंगे पचास लड़कियाँ पचास लड़के जी तो उसका आप बता सकते हो कि कितना मतलब कि आप चार्ज करोगे जी उसमें क्या क्या मतलब कि आ सकता है और हमारा मतलब दिन कब से कब तक शुरू होगा ये भी बता दीजिए जी ठीक है और बाकी जितना भी खर्चा होगा तो उसमें थोड़ा हमें डिस्काउंट भी चाहिए तो मिल जाएगा जी इसका पेकेज वगैरह होगा क्या जी ठीक है तो आप मुझे आप मुझे ऑनलाइन बता दीजिएगा ठीक ठीक है बुकिंग हो गई हो गई हमारी जी थैंक यू